हलो रॉयल इंटीरियर से बोल रही हैं जी मैम मेरे को इंटीरियर का काम करवाना था घर पर जी मैम मेरा घर अभी बना है नहीं मैम फर्नीशिंग अभी नहीं हुई है मैं सारा पूरा ए टू ज़ेड काम करवाना है मैम मेरे को दोनो चाहिए

मैम अगर आप कुछ सेलेक्टेड हो तो आप अपना कैटालॉग वाट्सअप पर भेज देती तो मे को और आराम रहता ताकि मैं बाद में देख लूँ मैं थोड़ए दिन में आ कर देख लूँगा आपके पास ऑफिस में हाँ पी ओ पी क्या रेट चल रहा है मैम अभी दोनों करवाना है

अच्छा और वुडेन में तो मैम आप मेरा एड्रेस लिख लीजिए कमला पार्क मुन्ना पेंटर गली नियर फाइट टू फिटजी नहीं आप अपने लड़के को भेज दीजिएगा कल किसी वक़्त भी वाट्सअप मेजरमेंट कर लेंगे मैम मैं दिन भर घर पर ही हूँ आप भेज सकती हैं कल मैम मिन्हाज ख़ान जी मैम ठीक है मैम ठीक है मैम मैं कर दूँगा आप अपना जो भी डीटेल्स है वो आप वाट्सअप पर भेज दीजिए मैं कर दूँगा सब कुछ जी मैम ई एम आई का ऑप्शन है या फिर एक बार ही पूरे पेमेंट करने होंगे अच्छा ठीक है मैम मैं दे आता हूँ आप लड़के को भेज दीजिए मैं दो चार दिन में आ कर आपको बताता हूँ जी ठीक है मैम थैंक यू थैंक यू